मैन्सुरेशन दा इत्थै साढ़े कलचर बिच एह् हा कि पैह्लें ते बड़ा जैदा करदे हे कि मैन्सुरेशन बिच कुड़ियें गी रसोई नेईं जान दिंदे हे आचार कन्नै नेईं छोह्ना पूजा रुम नेईं जाना निक्की शिक्की चिजा ना जेहदे बिच रोक टोक करदे है बड़ी सारी पर हून जि'यां कि टाइम चेंज होआ दा ते एह् सारियां चीजां निक्के होंदे मां इक कुडी गी समझाई ओड़दी ऐ ते जिसले ओह प्यूवर्टी गेन करने आह्ली होंदी ऐ एह् सबकिश ओह् समझाई ओड़दी ऐ कि ऐसा ऐसा होंदा ऐ पेट दर्द होंदी ऐ ते जिसलै पिरियड़स औन आह्ले होंदे न ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी बी प्रीकाशनस लैनी होंदी ऐ ओह् पैह्लें गै दस्सी ओड़दी ऐ मां अपनी बच्चे गी के प्रीपेयर होई जाओ पेट दर्द आस्तै क्रैंप्स होंदे न ठीक ऐ बलोटिंग बी होंदी ऐ और एह् देसी नुक्से बी दसदियां न हून ते कोई रोक टोक नेईं रेही दी ऐ पेड़ दा यूज करना अजकल बड़ी जैदा हाईजीन आस्तै चले दे न पेड़ चले दे न फिर अजकल मैन्सुरेशन कप चले दे न ओह् बी कुड़ियां यूज करदे न पर सबतूं जेह्ड़ी बेसिक्स चीज ऐ ओह् ऐ कि मैन्सुरेशन पेड़ होंदे सबतूं जैदा जरुरी ऐ एह्दी अवेयरनैस कंपेयन बी सारी होंदी ऐ ग्रां जाइयै ऐनजिओ न ओह् करदे न और दसदे न चीजां और बडे़ अजकल बड़ा चेंज होई गेदा ऐ सबकिश ते और बड़ा चीजां आसान होई गेदियां न समें नाल हाल्ली कि अजें बी बड़ा बड़ा किश सिक्खने आह्ले अजें पेदा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी कुरितियां न ते ओह् हैन हाल्ली बी ऐन फिर बी पैह्लें कोला बड़ा फर्क पेई गेदा ऐ काफी हद्द तक